टिकट सिक्का चट्टानसँ ग्राहकके सुविधा भेटैत छै जे ओहिके बारेमे पता चलल केना डाक टिकट कय रुपये भेटैत छै डाक टिकट केना लोक खरीदैत छै केना सबमिट करैत छै एहि सभके बारेमे पता चलैत छै आर कि भेटै छै लोकके आओर पता चलल कि अखन नयामे डाक टिकटके कय रुपैआ छै जेना जेना बढ़ल जाइत छै तेना तेना डाक टिकटके पाइ बढ़ैत छै